हैलो केह् हाल ऐ फिर में ठीक आं केह् करा दी में ते बस हूनै रुट्टी खाद्धी ऐ ते तुस सनाओ अच्छा होर मम्मी केह् करा दी ठीक ऐ में किश निं करा दी करै दा कोल्ले दा बैठे दा हा ते सोचा दा हा कि फोन करना ते किश इ'यां गै मनै च आवा दा हा कि इस हफ्ते ना कुदै घूमन शूमन जन्ने आं ते कुदै तुगी घूमाई लेई आह्नान होर में सोचा दा हा कि तुगी पुच्छियै ते फिर करना थोह्ड़ा चलो ठीक ऐ करने आं फिर थोह्ड़ा प्लान श्लैन ते फिर जन जाने दी त्यारी करने आं ते ते सनाओ फिर तुसें शॉपिंग शुपिंग बी करनी होनी ऐ ओह्दे लेई ते में आवां तां बस मीं कल अज्ज में सोचा दा हा कि अपने बास कोला नूं ना ओह् लेई लैन्ना लीव ते फिर कल आई जन्नां घर ते फिर चलने आं घूमन ते कन्नै तुगी बी थोह्ड़ा फराई लैन्नां बजारें लेई लैयां जेह्ड़ा किश लैना होग तन्खाह् बी आई गेदी ऐ हां बस कल ठीक ऐ होर चिंटु मिंटु दा केह् हाल ऐ सेई गेदे अच्छा तौले गे सोआली ओड़ै करै करो चल ठीक ऐ फिर ख्याल रक्खेआं अपना ठीक ऐ चल ठीक ऐ ख्याल रक्खेआं कल आवा दा फिर में ठीक ऐ चल ठीक ऐ बाय